नंगौ थारैनो आंनि थाखाय पेट्रलनि बेसेन बारायनाया बाइकिं खालामनायखौ गोहोम खालामदों मानोना जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय आरो बाइकआ स्टार्ट एबा गुबुन जायगासिम सहैनो थाखाय पेट्रलनि गोनांथि जायो आरो गोबां जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेम एबा अभाब जायो माब्लाबा समाव जोङो गोजान जायगासिम थानो थाखाय गारियाव थाव सोनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैयाब्ला जोङो पेट्रलखौ गारियाव सोनानै जोङो थांनो हाया जोंनि थाखाय गोबां गोहोम खोख्लैदों पेट्रलनि बेसेन बारायनाया आरो आङो सानोदि खामग्रा मुवा बाहायनाया आबहावानि थाखाय जोबोद गाज्रि मानोना बायदि रोखोमनि जेरै कारनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दैनि गेस आरो आरो बायदि रोखोमनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय बायदि सावनाय आरो इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय बायदि उखुन्दै आरो गेसफोरा दिनै आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हमदों आरो बेजोंनो आबहावाया गाज्रिथार रोखोमनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों जेरै आबहावाया आबहावाया गाज्रि जानायजों दिनै जिब जुनाद आरो मानसिनि सायाव गाज्रिथार गोहोम खोख्लैनो हमदों जेरै दंफांनो नांगौ कार्बनडाइ अक्सइड आरो जोंनो नांगौ अक्सिजेन जेरैबायदि दंफाङा जोंनि हार्डनिफ्राय हगारनाय जि अक्सइड कार्बनडाइ बेखौ दंफाङा बोनानै लायो आरो दंफाङा हगारनाय अक्सिजेनखौ जों मानसिया बोनानै लायो थिग बेबादिनो दिनै दंफां लाइफाङा बिदिनो गाज्रिथार रोखोमनि एबा मिथिंगाफ्रा आबहावाया गुबुंले जालाङोब्ला दिनै जों सुबुं माहारिनि थाखाय थांनानै थानाय आरो हां लानाय आरो जिब जुनादनि आदार जानायाव गिख्रंथावना गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो बिब्दिनो आरो गोबांथार गारि घराफोरनि दिहुननायाबो बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय आरो बेफोरनिफ्राय खामनानै ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा दिनै मिथिंगाखौ गुबुंले खालामलांनो हमदों